आसामाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन माखासे हारिमुआरि दोरोङारि आरो नेम खान्थिफोरा जाबाय बैसागु बैसागुखौ जोङो गोबां समनिफ्रायनो फालिबोबाय थायो आरो बैसागुआव जोङो गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय गाजा गोमजा गोजा गाबनि दखना आरो बायदिसिना फास्रा लानानै जोङो मोसायो आरो रंजायो बिब्दिनो गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ज' रंजायो दामनाय देनाय बिदिनो खाम जथा सिफुं सेरजा बायदि बायदि लानानै जोङो रंजायो ज' ज' उन्दै उनला गामिनि बोराय बुरै बेन्थ' गासैबो सेंग्रा सिख्ला ज'यैनो रंजायो आरो ज'यैनो मोसायो बैसागुखौ जोङो बर'नि बयनिख्रुइबो देरसिन हारिमु होननानै फालिनाय जायो बैसागुखौ जोङो गोबां रोखोमनि नेम खान्थिफोराव फालिनाय जायो आलासि फैनायनि मोनसे बैसागुआ आरो जोंनि गोखा गोखै जानाय संख्रान्थि बायदि बायदि रोखोमनि बैसागु फालियो आरो बेवहाय जोङो जौ लोङो बिदिनो ज' ज' गोबाङानो न'आवनो गंसे गंसे मोनसे मोनसे जौ संनाय थाखायो बेखौ एसे एसेब्लाबो लोंनानै ज' ज'नो रंजायो आथिखालाव दानि मुगायाव बिदि खाम जथा सिफुं सेरजा हारमनियाम लानानै रंजाला दानि जुगाव देक बायदिसिना दामग्रा लानानैसो रंजायो गोदोनि बायदिब्लाथ' खावां सेरजा बिब्दिखौ लानानैसो रंजायोमोन बोराय बुरि ज' सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजायोमोन सोरबा बिमा सोरबा बिफा सोरबा बिबै सोरबा फिसौ बिब्दिनो ज'यैनो रंजायो आरो बैसागुखौ जोङो गोग्गोमैनो फालियो बिब्दिनो बोसोराव खेबसेल' रंजालि बैसागु फोरबो फालियो बेखौनो जोङो रंजायो बैसागु फोरबोआव एक थारिख खालि गिदिरखौ मान बावनाय बिदिनो माबा माबि खालामनानै सिबिनाय बिदिनो खालामो आर'नाइ गांसे गांसे होयो आरो गामिनि बयखौबो

बैसागु रंजानायाव दखना थावसि गोजा गाबनि दखना गानो आरो खर'आव बिबार थुयो बिब्दिनो बिबार लायो देलायो खेरा गिदिर गानो खेरा गाननानै फुलगुरि खेरा गाननानै मोसायो गामिनि सिख्लाफोर बोराय बुरि आदा बाजैमोनहा आदा मोनहाबो गामसा गानो आर'नाइ गस्ला बिदिनो आर'नाइ लायो खर'आव आरनाइ खाखायो जानजिआवबो खाखायो ओमफ्राय मोसायो रंजायो बिब्दिनो ज'यैनो रंजायै रंजायैनो बिदिनो इन्जइ लालाङो बैसागुआ जोंनि थाखाय गोबां मोनसे मोजां आरो बैसागुखौ जोङो गोबां रोखोमनि खालामनो हायो जौ लोंनानै सोरबा दानि जुगावथ' मा आरो फालिनायानो जाला बैसागुखौ जौ लोंनानैल' हाया साहा लोंनानैबो हायो इन्जइ लानांनाय जायो ज' ज' रंजानाय मोसानाय बिब्दिनो गोदो समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ बैसागुआ जोंनि मोनसे मोजां फोरबो आसामाव बेनो जोंनि बर'फोरनि मादाव बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबोआनो जाबाय बैसागु